नमस्ते दीदी हाँ हमें लेपटॉप की ज़रूरत थी तो शायद हम सुनें कि आपके लेपटॉप की दुकान है पट्टी में अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा हम तो कोई हम हाँ हाँ हमें लेपटॉप चाहिए क्योंकि हमारा लड़का है ना वो पढ़ रहा है तो उसको ज़रूरत है तो कितने का लगभग मिलेगा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो हाँ हाँ हाँ पढ़ाई करने के लिए लेना है उसे काम भी बाद में कर लेंगे लेकिन पहले अभी पढ़ाई करना है लेकिन अभी पचास हजार हमारे पास है नहीं अभी पैसा थोड़ा कम है

हाँ हाँ हाँ हाँ ये सही हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ये ठीक है हम शाम तक आएँगे और जो हमारे पास पैसा है बीस तीस हजार रुपया उसको हम जमा करके एक लेपटॉप ले लेते हैं उसके बाद हमारी किस्त बना दीजिए हम अपना हर महीने किस्त दो दो हजार चार चार हजार कर के हम दे देंगे हाँ

है अच्छा किसी में मतलब की आधार कार्ड पासबुक सब साल हाँ हाँ

अच्छा बिना प्रूभ के नहीं मिलेगा अच्छा अच्छा अच्छा हम्म हम्म हम्म हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ हम शाम तक अभी दो घंटे तीन घंटे के बाद आएँगे हाँ हाँ हाँ

हम्म हाँ हाँ हाँ हम्म हम्म हम्म ठीक है अगले सप्ताह आएँगे तो हम ले लेंगे चलिए ठीक है ना हाँ अच्छा अच्छा मिले हाँ बिलकुल बिलकुल हाँ अभी हम तीन चार घंटे के बाद आएँगे तो ले लेंगे हाँ हाँ चलिए नमस्ते